ہیلو کیا آپ فروٹ سیلر بات کر رہے ہیں ہاں سر مجھے کچھ فروٹس چاہئیں کیا مل جائیں گے آپ کے یہاں آپ کے یہاں کون دوسرے پھل ہیں مجھے یہ بتائیے کیا آپ کے یہاں مینگو اور بناناز مل جائیں گے اچھا یہ بتائیے کیا یہ دونوں پھل فریش ہوں گے اچھا دو کلو آم اور دو کلو کیلے پیک کر دیجیے گا جی کتنے پیسے ہوں گے ان دو کلو آم کے اور دو کلو کیلے کے اوفو چار سو روپے یہ پھل اتنے مہنگے کیوں ہیں سمر سیزن چل رہا ہے مال کم آرہا ہے کیا یہ پرابلم صرف ہمارے شہر میں ہے کیا باقی سارے شہروں میں بھی یہی حال ہے اچھا چلیے ٹھیک ہے میں پھر آ رہی ہوں کیا یہ پھل دس منٹ میں پر لینا ہے نا اس لیے یہ پھل مجھے دس منٹ میں ریڈی چاہئیں ٹھیک ہے اچھا چلیے ٹھیک ہے میں آتی ہوں پھر آپ پیک کر کے رکھیے گا